ہلو سر میری لکشمی ٹور اینڈ ٹریول سے بات ہو رہی ہے سر میں نے ایک انووا سیون سیٹر بک کی تھی کیوںکہ کل مجھے نکلنا تھا اپنے ٹرپ پر جو کہ ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچی ہے ایک گھنٹہ میرا جانے میں رہ گیا ہے مجھے بارہ بجے نکلنا ہے اور اس ٹائم وقت گیارہ بج رہا ہے میں ڈرائیور کو کال کرتا ہوں تو وہ کال نہیں اٹھاتے آپ کو کال کرتا ہوں آپ کہتے ہیں آپ ڈرائیور سے بات کیجیے تو اب بتائیے اب میں کس سے بات کروں اب آپ ہی بتائیے میں کس سے بات کروں اور میں کس کو شکایت کروں ڈرائیور مجھے کال نہیں لے رہا ڈرائیور میرا کال نہیں اٹھا رہا ٹھیک ہے تو میں چاہوں گا یہ جو میرا سفر تھا اور یا یہ منسوب میں کر رہا ہوں اور اپنی جو میں نے ٹیکسی کی تھی انووا کار بک کی تھی اس کو میں کینسل کرنا چاہوں گا